हा हिते दुनिया भर जा माण्हू ॿाहिरां ॿाहिरां माण्हू परियां परियां माण्हू ईंदा आहिनि हिते पर्यटक जाम ईंदा आहिनि ऐं मज़ो वठी करे वेंदा आहिनि हिते मेन केड़ियूं हिते आहे जेसल तोरल जी ग़ुफ़ा आहे उहा ॾाढी मशहूरु आहे उहा हर सालु मतिलबु कणक जे धाणे जितनी ॿ कबरूं आइन उनमें कणक जे धाणे जितनी जॻह उहा खिसकंदी वेंदियूं आहिनि ऐं ईअं चवनि था माण्हू त उहा अगरि सॼी ॿई कबरूं मिली वियूं त पोइ दुनियां ख़तम थी वेंदी उहा जेसल तोरल जी ग़ुफ़ा हिते ॾाढी मशहूरु आहे ॿियो मांडवी आहे मांडवीअ ते बीच आहे बीच में जाम मतिलबु माण्हू ऊं उठ जी सवारी कंदा आहिनि ॿियो भुटनि जा स्टॉल लॻल आहिनि ॿियो चटपटी चाट वगैरा जा स्टोल लॻल आइन हुनखां पो त मोटरबाइक जी सवारी थींदी आहे त अहिड़ो घणेई मांडवीअ ते बि माण्हू मज़ो करण लाइ ईंदा आहिनि ॿियो आहे त रण ऑफ कच्छ आहे जिते हर सालु पतंग जो चौॾहं जनवरी उतरायण जे ॾींहुं हर सालु हुते मेलो लॻंदो आ उते माना पतंगनि जी चटाभेटी थींदी आहे जाम माण्हू परियां परियां खां ईंदा आहिनि दुनिया भर खां माण्हू ईंदा आहिनि पतंग उॾाइण लाइ हुते ऐं अलॻि अलॻि क़िस्म जा उते नंढा वॾा घणेई पतंग मिलंदा आहिनि हुते माण्हू उॾाईंदा आहिनि ऐं चटाभेटियूं कंदा आहिनि जीतींदा आहिनि हर्षोउल्लहास कंदा आहिनि घणेई माण्हू चमचा वॼाईंदा आहिनि थालियूं वॼाईंदा आहिनि घंटियूं वॼाईंदा आहिनि जंहिं जीअं जीअं पटंग जंहिंजो जंहिंजो कटिजंदो त काई पो छे काई पो छे सां सॼो वातावरण गूंजजी वेंदो आहे मतिलबु अहिड़े सुठे नमूने माण्हू मस्तु मज़ो करे ऐं वेंदा आहिनि ॿियो भुज आहे भुज में बि हिकु भुजोरी गार्डन ॾाढो मशहूरु आहे ऐं ॿियो शीश महल भुज जो जाम मशहूरु आहे गार्डन में बि माण्हू अची करे जाम सुठी हवाऊं ताज़ियूं खाईंदा आहिनि नज़ारा ॾिसी वेंदा आहिनि शीश महल आहे जिते अलॻि अलॻि मतिलबु माण्हू अलॻि अलॻि शीशा ठहियलु आहिनि जंहिंमें कंहिंमें माण्हू न डेंडो ॾिसणु ईंदो आहे कंहिंमें लंबो ॾिसणु ईंदो आहे कंहिंमें टेड़ो ॾिसणु ईंदो आहे कंहिंमें सिधो ॾिसणु ईंदो आहे ईअं घणेई क़िस्म जा हुते शीशा आहिनि जेमें अलॻि अलॻि हुननि जूं माण्हुनि जूं आकृतियूं ॾिसी करे माण्हू पंहिंजो पाण खे ॾिसी करे पाण ई खिलंदा आहिनि ऐं पाण ई खुश थींदा आहिनि ऐं ॿियो अंजार आहे अंजार में बि सॼी वॾी बाज़ारि आहे ऐन उहा शॉपिंग जे लाइ जंहिंमें माण्हू घणेई माण्हू सामान वठणु ईंदा आहिनि चनिया चोलियूं वठणु ईंदा आहिनि कच्छ जी जेका आहे हिते इहा कच्छ जी बि जाम चनियां चोलियूं ऐं इहे सभु मशहूरु आहिनि कच्छ जी बांधणी आहे बांधणी जो त नालो दुनिया भर में मशहूरु आहे बांधणीअ जे लाइ त माण्हू किथां किथां हितां ईंदा आहिनि बांधणीअ जा ड्रेसूं वठणु जेके जाम मस्तु लॻंदियूं आहिनि बांधणी त जाम कच्छ जी मशहूर में मशहूर कपिड़ो आहे हुनखां पोइ इहा ॿियो